बिजाबा बायदिसिना रोखोमनि थायो जेरै जोङो स्कुलाव फरायनाय बिजाब आरो बाहेरा बिजाब नबेल स्ट'रि शर्ट स्ट'रि थायो आरो आङो सिगाङो फरायबाय थानाय समाव सिगां फरायबाय थानाय समाव ओरैनो नबेलबो फरायनो मोनदोंमोन आं फरायनाय साबजेक्टआव नबेलखौबो फरायनो मोनदोंमोन आङो ओमफ्राय शर्ट स्ट'रिखौबो फरायनो मोनदोंमोन लं स्ट'रिखौबो फरायनो मोनदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय बेयावनो आङो बिदिनो मोनफा मोन्नै नलेस मोनदों जोंनि सिगांनि सिगांनि लिरगिरिफोरा माबायदि फरायोमोन माबायदि फरायनानै माबायदि साख्रि लानो हादोंमोन आरो बिसोरो माब्रै खन्थाइ लिरनो हादोंमोन रायथाइ लिरनो हादोंमोन हादोंमोन बेफोरखौ आङो आं फरायफुबाय थानायावनो आंनि बिजाबावनो आं फरायनानै मोननो हादोंमोन ओमफ्राय बिदिनो फरायनांगौवा जोङो फरायनांगौवा जोङो फरायसालियाव फोरोंनो थाखायनो आङो बिजाबखौ गोबां फायनांगौ जायो आंनि निजि गोबां फरायनो हाबासो आङो गुबुनखौ फोरोंफिननो हायो हागोनखाय आङो निजिनो बांसिन फरायनांगौ जायोमोन आरो जेनेबा दिनै आं माखौ फोरोंगोन गाबोन माखौ फोरोंगोन साबजेक्ट बाइ साबजेक्ट फरायनानै फोरोंनायनि सिगां निजिनो फरायनानै थांग्रोनांगौ जायो माने फरायनानै लाग्रोनांगौ जायोमोन आरो आरो सिगांनि बिजाबाव आङो फरायनो मोनदों जे आं फरायफुबाय थानाय फरायनायाव आं फरायनो मोनदों जे सिगांनि लिरगिरिफोरा खन्थाइ लिरगिरिफोरा बिदिनो रमान्टिक खन्थाइ लिरगिरिबो दङमोन आरो हारिमुनि बागै लिरग्राबो खन्थाइगिरि दङमोन मिथिंगानि बागै लिरग्राबो लिरगिरि दङमोन जोंनि बर' हारियाव जोङो फरायनानै लाग्रोब्लासो गुबुनखौ मोजाङै फोरोंहैनो हायो ओंखायनो जोङो सिगांनो सिगांनो फोरोंनानै लाग्रोनांगौमोन फोरोंनानै फरायनानै लाग्रोनांगौ फरायनानै लाग्रोनांगौ आरो सिगांनि बिजाबफोर नबेलफोराव आङो फरायनो मोनदोंमोन जे जोंनि बर' हारिया जोंनि बर' हारियानि लिरगिरि लिरगिरिफोरा